ہیلو سر آپ اسٹیشنری کی آپ کی دکان ہے آپ کے دکان آپ کی دکان سے چند سامان سامان لینے ہیں مثلاً اسکیل وغیرہ کاپیز ہیں اس طریقے کے پینسل پین یہ اور اس کی کیا کوالیٹیز ہیں وہ ذرا ہم تفصیلات بتا دیں ان کی ہمیں ہائی کوالیٹی کی سامان چاہیے جوکہ پیجز پورے ساتھ ستھرے ہوں بعض ردی ہوتے ہیں تو ردی والے نہیں چاہیے بلکہ پورے صاف اور ستھرے ہوں اس طریقے سے پین ہو جیسے کہ ڈیم کا یا لنک گلیشئر کا اس طریقے سے ہاؤزر کا پین وغیرہ ہو تو یہ ہم ہمیں بھیج دیجیے پین جیسے کہ بال ہے تو چار عدد وہ دے دیجیے اس طریقے اور دو بلیو دے دیجیے اور اس طریقے سے لنک گلیسئر ایک جی اچھا اچھا اچھا جی لنک گلیسئر کا پچاس عدد دے دیجیے اور ہوزر کا بیس عدد دے دیجیے اور کلاسک کی جو کاپی آتی ہے پچاس روپئے کا وہ والی تقریباً تقریباً بیس روپئے کا دے دیجیے بیس عدد دے دیجیے اس طریقے سے اور کتابیں وغیرہ ہیں بھی ہیں آپ کے پاس انگلش ریڈر کی کتابیں انگلش ریڈر کی ہے آکسفورڈ کی ٹرانسلیشن اور اس طریقے سے جنریشن ہے چلیں جی شکریہ آپ بھیج آڈر کر دیا ہوں آپ بھیج دیجیے اسے شکریہ